पर्यटक लोग से बात करने में तो सबलोग को अच्छा लगता है हमलोग को भी अच्छा लगता है हमलोग भी उनसे मिलते हैं तो उनकी बात तो नहीं समझ पाते हैं पर उनको देखकर कुछ सीखते हैं कुछ वह लोग वहाँ के धार्मिक कार्य करते हैं या पूजा पाठ करते हैं जो भी चीज़ करते हैं तो उनसे भी हमलोग कुछ देखकर सीखते हैं कि हमलोग के भी यहाँ पर लोग ऐसे करते तो हमलोग को भी देखने में अच्छा लगता हमलोग भी कुछ उनसे सीखते कि हमलोग पूजा पाठ हुआ या तो फिर जो भी घूमने फिरने का तरीका हो जो भी कुछ हुआ हमारे भी लोग ऐसे करते तो वह अच्छा लगता तो इसलिए उन लोग से बातें करना उन लोग को साथ में भी देखना रहना अच्छा लगता है और जो लोग जैसे वह लोग कुछ भी करते हैं तो वैसे हमलोग भी देखकर कुछ सीखते हैं भी कि नहीं हमलोग भी करें हमलोग को भी हो कि नहीं हमलोग भी कुछ सीख रहे हैं इसलिए हमलोग को उन लोग से बातें बातें करना उन लोग की बातें समझना हमलोग को भी अच्छा लगता है जो हमलोग नहीं समझ पाते हैं हाँ हमलोग कुछ उनको देखकर समझते हैं कि वह लोग भले उन लोग की हमलोग की से भाषाएँ समझ में नहीं आती हैं तो भी हमलोग कुछ देख देखकर सीखते हैं सीखते हैं सोचते हैं कि हम लोग भी सीखें कुछ जैसे आते हैं लोग तो कुछ कुछ भी वह लोग कहीं घूमने फिरने या बातचीत करने का उन लोग का अलग तरीका होता है तो हमलोग भी सोचते हैं थोड़ा हमलोग भी अपने में बदलाव ले आएँ कि जैसे विदेशी लोग भी आ जाते हैं तो हमलोग भी सोचते हैं कि हमलोग भी सीखें वह लोग भी हमलोग से मिलकर वह लोग भी सीखते हैं या तो कोई ऐसा रहता है कि उन लोग की हमलोग की बात उन लोग तक पहुँचाता है उन लोग की बात हमलोग तक पहुँचाता है तो हमलोग समझ सकते हैं नहीं समझ पाते हैं तो हमलोग ऐसे भी कितने लोग रहते हैं कि समझ भी जाते हैं कितने लोग नहीं समझ पाते हैं तो हमलोग किसी से मदद भी लेकर समझ लेते हैं कि

कि हमलोग उनकी बात कैसे समझें और वह वहाँ पर